अगर पुराने मोबाइल की बात की जाए तो उनकी जो स्क्रीन थी वह एक या दो इंच की होती थी वह बहुत ही छोटे फ़ोन होते थे और कीपैड होते थे वहीं अगर आज के फ़ोन की बात की जाए तो आज छः से सात इंच तक के मोबाइल आते हैं और यह सारे टच पर काम करते इनमें कीपैड नहीं होता है और अगर नेटवर्क की बात की जाए तो आज का नेटवर्क बहुत अच्छा आता है फाइव जी फ़ोन है पहले के नेटवर्क में था कि बफ़र होने में बहुत टाइम लेता था बट आजकल इतना अच्छा नेट कनेक्शन है कि आप किसी भी चीज़ को जब देखते हो तो वह कंटिन्यू उसे तरीके से चलता जैसे वह उसी मोबाइल में सेव हो और मैं वोडाफ़ोन का जो है सिम यूज़ करती हूँ और मैं लगभग सात सौ रुपए दो महीने में खर्च करती हूँ उसके रिचार्ज के लिए और अगर पुराने फ़ोन देखे जाए तो उनका कैमरा क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं थी उनके अंदर ज़्यादा रैम और रैम भी नहीं थी स्टोरेज़ पावर भी ज़्यादा नहीं था किंतु आज का जो फ़ोन है उसके अंदर रैम भी बहुत अच्छी कैमरा बहुत अच्छा है पिक्सल्स बहुत बारीक है इसमें जिसमें हमारी जो पिक्चर्स है बहुत ही अच्छे से अच्छी आती है पहले नेटवर्क थोड़ा मुश्किल से पकड़ता था अभी नेटवर्क बहुत अच्छे से काम करता है और अगर पहले की बात की जाए तो पहले हम सेल्फी नहीं ले सकते थे लेकिन आज के मोबाइल में जो मेन फ़ीचर सेल्फी का ही देखा जाता है पहले की जो बैटरी है वह बहुत कम पावर की आती थी अभी की जो बैटरी है वह बहुत ज़्यादा पावर वाली आती है तो मोबाइल पहले के ज़माने की मोबाइल थोड़े से डिसएप्वाइंट करते थे किंतु आज की जो मोबाइल वह बहुत ही अच्छे से काम करते कंफीग्रेशन इनके देखो बहुत अच्छे है हाँ पहले के मोबाइल थोड़े से सस्ते आते थे अभी के मोबाइल जैसे अगर आईफ़ोन वगैरह की बात किया तो डेढ़ लाख दो लाख इतने तक के मोबाइल आते हैं तो आज के ज़माने के मोबाइल ज़्यादा बेहतर है